पढ़ल लिखल तऽ नहिये छी हमरा आरके मुरूखे चपाठ छी औंठाके निशान दै छी कखनो काल जब काम धंधा सऽ छुट्टी भए गेल घर अंगना बीत बर्तन सऽ धियापुता के खियाए पियाए कऽ छुट्टी भेल तऽ दुपहर कऽ ई नओ बजे खाना उना खियाए पियाए कऽ तऽ एकरत्ती देख लै छी सीरियले और कोनो इएह सब देख लै छी टीवी मे बस भए गेलै और कोनो चीज नहि देखै छी बड़ बहुत छुट्टी मिलल तऽ बाध बौन चैल गेलहुॅं आ नहि मिलल तऽ अपन घरे पे आराम कयलहुॅं घरे पे रहलहुॅं बाल बच्चा हरान करलक खाना पीना कयलहुॅं खियेलहुॅं पिएलहुॅं अंगने घर मे रहलहुॅं फेर सांझ पड़ल फेर खाना उना बनेलहुॅं घर अंगना बीत बर्तन इएह सब करलहुॅं